एह् जेह्ड़ी मेटाडोर ऐ मेटाडोर बिच्च बड़े जेह्ड़े मतलब कि साढ़ी जेह्ड़ी जम्मू दी जेह्ड़ी जिन्नी बी मतलब जेह्ड़े कालेज पढ़दे स्कूल पढ़दे जेह्ड़े ज्यादा तों ज्यादा जेह्ड़े बच्चे ऐ ओह् सारे मेटाडोरें बिच्च आंदे ऐ मेटाडोरें बिच्च बी वैन बिच्च बी बस बिच्च बी इन्दे बिच्च आंदे ऐ ते मैं जेह्ड़ा अपना ऐक्सपीरियन्स दस्सनी आं पैह्ले ते मेरे सारे कोला पैह्ले दस्सनी कि मेरे कोल स्कूटी ऐ ते केईं बार मैं स्कूटी लेई आह्ननी होन्नी आं पिच्छे जेही मैं इक म्हीना तां स्कूटी नेईं आंदी ही क्योंकि मेरे हत्थै बिच्च लग्गी गेदी ही ते फेर मैं मेटाडोरै बिच्च आंदी ही अपने दोस्तें कन्नै ते मेरे इक दो कुड़ियां जेह्ड़ियां दोस्त ओह् मेरे नाल कन्नै गै आंदी ही मेटाडोरे बिच्च मेटाडोरे बिच्च एह् होंदा कि सारे कोला पैह्ले जेह्ड़ी परेशानी ऐ मेटाडोरें दी मेटाडोर टाइम दी नि लभदी ऐ अगर टाइम दी लब्भी आ केह् पता फुल्ल होग ते इक ते सारें कोला पैह्ले अच्छी चीज जेह्ड़ी नेईं ऐ ओह् एह् ऐ कि जेह्ड़े ड्राइवर होंदे मेटाडोर दे जेल्लै बी जेह्ड़ी मेटाडोर फुल्ल होई जंदी लेकिन जेह्ड़े ड्राइवर होंदे जां कन्डेक्टर होंदे ओह् फेर बी इयां जबरदस्ती लोगें गी बाड़दे रौंह्दे मेटाडोरे बिच्च क्योंकि उनें ते चाहिदे पैहे लेकिन ओह् एह् नी दिखदे कि जेह्ड़े मेटाडोरां फुल्ल होई गेइयां ते अगर कोई बन्दा बाहर गै डिग्गी जा उसी लग्गी लुग्गी जा ते नुकसान ते ओह् बन्दे दा गै होना ते फिर चंगी चीज एह् सारे कोलां पैह्ले ते जेह्ड़ी मेटाडोरें च जेल्लै मै बैठी ही मी तां समा मजा आंदा ऐ ओह् खिड़की आह्ली बारी बिच्च बैठने दा क्योंकि ओह्दे च उत्थुं ना हवा हवा बी आंदी धुप्प जेल्लै मेटाडोर पूरी इ'यां भरोची जन्दी ते ओह्दे बाद अगर बन्दा खिड़की आह्ली साइड बन्दे गी ओह् नी इन्ना महसूस महसूस नी होंदी गर्मी क्योंकि उत्थु हवा आंदी रौंह्दी ते अगर ते बन्दा साइड उप्पर बैठे दा होवे ते उसी ज्यादा पता लगदा ऐ गर्मी गुर्मी दा क्योंकि जेल्लै मेटाडोर होई जन्दी फुल्ल ते ओह्दे बाद ज्यादा तों ज्यादा जेह्ड़े लोग जेल्लै मेटाडोरै बिच्च बैठे होंदे ओह्दे बाद च गर्मी होई जन्दी अंदर ते इक ते कन्नै जेह्ड़े ड्राइवर होंदे मेटाडोर दे ओह् शैल नी चलांदे केईं बार किश ड्राइवर होंदे जेह्ड़े इ'यां कट कुट मारदे न बाकी गड्डियें कन्नै ते मतलब बड़ी इ'यां तेज चलांदे ते जेह्ड़ी ऐ गै ओह् चंगी गल्ल नी होंदी ते ओह्दे बाद एह् ऐ कि मेटाडोरे बिच्च ना बच्चे दा जेह्ड़े स्कूल दे बच्चे उं'दे वास्तै ठीक ऐ गड्डियां गुड्डियां बस बुस होई गेई क्योंकि बच्चे सेफ रौह्न्दे ऐ

क्योंकि अगर मेटाडोर अगर मैं मेटाडोर बिच्च आना फिर मैं इक दो घन्टा वेट करना पौंदा ऐ जोह्दे कन्नै मैं लेट होई जन्नी आं केईं बार कालेज केईं बार मेरियां क्लासां मिस होई जन्दिया ताइयें मैं स्कूटी आह्ननी होन्नी आं ते स्कूटी बिच्च एह् ऐ कि बन्दा टाइम च पुज्जी जन्दा ऐ लेकिन मेटाडोर बी केईं केईं बार मेटाडोर बी ठीक मेटाडोर ते बस बी ठीक रौह्न्दी ऐ ते बड़ी दुनिया ऐ जोह्दे कोल स्कूटियां ते मोटरसाइकल न गड्डियां नेईं ऐ ते ओह् मेटाडोर बस बिच्च गै आंदे कोई बड्डी गल्ल नी ऐ ते एह् ऐ कि लोकें गी थोह्ड़ा ध्यान कन्नै चढ़ना चाहिदा अगर ते मेटाडोर फुल्ल होई फिर ते नेईं चढ़ो ओह्दे उप्पर ते अगर मेटाडोर फुल्ल नेईं फेर बैठी जाओ कोई चक्कर नी लेकिन इ'यां ऐ पूरी जेह्ड़ी मेटाडोर लदोई दी होंदी ओह्दे च चंगी गल्ल नी होंदी फिर ओह् नुकसानदायक होई सकदी ऐ कुहै ने कुहै नाल ते जेह्ड़े ओह् पैसेन्जर पसुंजर हुं'दे उं'दे नाल बी जेह्ड़ी ऐ ओह्दे वास्तै बी ओह् नुकसानदायक हो सकदी ऐ